ہمارے علاقے میں بہت ساری ایسی وہم پائی جاتی ہے جو کہ میں نہیں مانتا ہوں اسے میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں جیسے بہت سارے لوگ راستے میں جب گاڑی یا گاڑی سے جب گزرتے ہیں پاس ہوتے ہیں تو اگر بلّی گزر گئی راستے سے تو وہ گاڑی روک لیتے ہیں کہ نہیں ابھی بلی بلّی گزر گزرا ہے تو میں اس وقت میں پاس نہیں ہوتا ہوں یہ ساری چیزیں غلط ہے یہ ساری چیزیں اچھی چیز اچھی نہیں ہے کیونکہ جو جو کچھ اللہ کرے گا وہ بہتر ہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر سے بہترین کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں اللہ اللہ ہی پر ہمیشہ انسان کو توکل رکھنا چاہیے